नमस्ते मिल जाएगी सर क्या बनाना है तो हमारे पास लकड़ी है आप जैसी लेना चाहो वैसी मिल सकती है ऐसा नहीं है पाँच हज़ार की बन जाएगी आप की हाँ कम क्या लकड़ी अच्छी है सागवान की है सर लकड़ी अच्छी है तो अच्छा भाव भी उसका है सर बहुत अच्छी है सागवान की लकड़ी है अच्छे भाव से आपको मिलेगी ऐसा नहीं है

हाँ हाँ हाँ हाँ ले लेना बस यहीं कोई पाँच हज़ार पड़ जाएँगे ठीक है हो जाएगा अच्छा अच्छा ठीक है फिर आना हाँ वह भी मिल जाएगी हमारे पास लकड़ी हर तरीक़े की है आप जैसी चाहे वैसी ले सकते हैं आम की यह ठीक नहीं रहेगी हाँ हाँ तो मिल जाएगा आम का भी मिल जाएगी लकड़ी वह भी क़रीब चार हज़ार में मिलेगी ले लेना क्या बनवाना है

हाँ ठीक है ले लेना हाँ शीशम सागवान सब की लकड़ी है आप जो चाहें वह ले सकते हैं बता दिया कि पाँच हज़ार में मिलेगी ठीक है जब आओगे तो यहाँ बात क्लीयर हो जाएगी नमस्कार नमस्ते नमस्ते